जब कहीं पे भी कोई कला होती है या आर्ट होता है जैसे डांस हो या सिंगिंग हो तो हम अभी बात करते हैं डांस की तो वो किसी प्लेटफार्म से जरूर इफेक्ट उस पर होता है प्रभाव उस पर पड़ता है अब बॉलीवुड एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहाँ पर कला का एकत्रीकरण मतलब कला इकट्ठी है वहाँ सिंगिंग भी है एक्टिंग भी है और डांसिंग भी है तो प्रश्न है कि बॉलीवुड भारत में डांसर्स को कितना प्रभावित करता है तो ये इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि टी वी पर या अखबारों में या किसी अन्य माध्यम से रेडियो वगैरह पर हम डांसिंग का प्रचार प्रसार सुनते हैं और जगह जगह पर एक प्लेटफार्म एक मौका भी दिया जाता है जो वास्तव में कलाकार है डांस के कि वो अपना कला दिखा कर एक फेम प्राप्त करें और एक एक बड़ी जगह पर जाएँ तो बॉलीवुड एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है डांस को और कुछ सदाबहार डांस वाले गाने भी हैं जिन पर हर कार्यक्रम में फंक्शन्स में शादी हो रियलिटी शो हों या घर में भी जो कार्यक्रम होते हैं कभी कभी तो उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें से कुछ हैं जैसे लंदन ठुमकता हुआ नच देने सारे हुआ आँख मारे ऐसे बहुत से गाने हैं जो कि सदाबहार डांस वाले गाने हम इन्हें कह सकते हैं